टेक्नोलोजी जे इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी जेकी थे वेठी उन में हींअर कोई किसो आहे शायद पंज छ महीना थिया आहिनि मुंहिंजी ज़ाल जेकी वाइन उन्हनि जो शादी खां पहिरियों मूंखां शेर कयूं आहिनि ॻाल्हि मूंखे ॿुधायो आहिनि की भई उहे हिकु जॻह ते इंटरव्यू ॾियणु विया हुआ कमप्यूटर जी जॉब लाइ त नओ माण्हू उहो त ख़ाली ॻाल्हाए आहिया जॉब अञा फाइनल कोन थी आहे अने ॿिए ॾींहं ते उन जे मोबाइल में हिकु फोन थो अचे की भई तव्हां मूंखे चार हजार मोकिलो पंज हज़ार मोकिलो करे मां हीअ ॻाल्हायां थो त उहे चवनि था मुंहिंजा जेका हितां जो जेको फोन आहे जेका मुंहिंजा वाइफ चवनि था कि भई तवां उओ ई ॻालायो ता न जेखां मां कल ॻालाए वई आयां हू चवन ता त ही हिकु ऑनलाइन ठॻी आ तां जेको भी चवंदा हू सामू वारो हा हा करे तांखे फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी चवंदो के तां पईसा मोकिलो पईसा मोकिलो अने तां पईसा उन खे मोकिले छॾंदा त पईसा वेंदे ई तव्हांजे खाते जी सॼी बैंक डीटेल तव्हांजे मोबाइल जो अलाए छा लिंक अने तव्हांजी मोबाइल जी जेको फोटो तव्हां स्क्रीनशॉट कढो था उओ सभु उन वटि हली तो वञे एतिरो वॾो फ्रॉड थे वेठो उन में ॿ हज़ार रुपे जो हिकु नंढो सो फ्रॉड थियो हुओ मन ॿ ह्ज़ार रुपया बि विया स्क्रीनशॉट कढियासीं उहो पाणई डिलीट थी वियो ईमेल कयोसीं ईमेल हैंग थी वियो मोबाइल या मोबाइल नम्बर हैंग थी विया फोटा हैंग थी विया सॼो मोबाइल हैंग थी वियो हुओ त ही ऑनलाइन ठगीअ जो हिकु वॾो इग्ज़ाम्पल मां तव्हांखे उदारण मिसाल पेस कई आहे जेकी पंज छह महीना पहिरियों जी जि ॻाल्हि आहे आदिपुर गांधीधाम जी